मालाबा संनाय खावनायाव खैफोदालाइ जाया नङा जाफेरबाय जेरै मालाबा साराइखौ अरदाबाव बहायनानै दोन्नानै साराया दुंस्लाब दुंस्लाबनानै गोबाव सम माने गुदुं जानानै माने थाव होनायनि उनाव माने माखौ होगोन माखौ दोनगोन बिदि जानानै माने थावा माने उखुन्दै खुलायनाय अर जोंलायनाय बिदि जायो आरो समाव ना बायदिसिना एवबा थावफोरा माने सिरदावला बायनाय जायो सिरदाव जादोंबो आखाइफ्राव आरो मालाबा जेनेबा गुदुं बुस्थु जेनेबा साराइखौ सारायाव मा होनांगौ माखोबा होफ्लांनाबो लादों जेनेबा थावनि जायगायाव मालाबा खारैबो होफ्लाङो जेनेबा समाव माने जोबोर हाखु दाखु जायोब्ला माने खारैनि थावनि जायगायाव माने खारैबो होफ्लांदोंमोन आङो आरो ओंख्रिफ्रा जेरै आरो खारै ओंख्रिफोर संब्ला मालाबा आरो जेनेबा अरखौ जेनेबा खारै ओंख्रि होबाथ' गोदौफावोना गोदौफावबा जेनेबा अरखौ इसे फिसा होनांगौ मालाबा आरो अरखौबो फिसा होनो बावो माने आरो गोदौ गोदौख्लाइबा माने आरो हमखांफिन्नो हायो आरो अरखौ आरो फिसा खालामनानै होयो बिदिनो मालाबा जेरै माखौबा होनांगौ माखौबा होफ्लाङो हाखु दाखु खालामनायाव हाखु दाखु जायोना सब समावनो लासैयै जेनेबा जाफ्लाङा मालाबा बयबो माने समनि माबायाव माने हाखु दाखुबो जायो जेनेबा सम मथे ओंखाम ओंख्रि जे होनो हायाबा बिनि थाखाय माने मालाबा जेनेबा थावनि जावाव खारैबो होफ्लांनाय जायो जोंनि आरो बर'नि न'खराव खारै आरो थाव गोथां बेफोरो माने थाखायो नालाय मोनसे जायगायावनो थाव गोथां आरो खारैनि जेनेबा कालाराबो जेनेबा एखे नालाय मालाबा माने बथलाव सोना दोन्नाय जायो बथलाव सोना दोन्नाय जाबा माने खारैनि थावनि जायगायावनो माने खारैखौसो माने होफ्लाङो आरो बिदि जेरै आरो ना ना बायदिसिना एवबाथ' जेनेबा थावाथ' माने बारदेर खायो नालाय बिदिनो माने आखाइफोराव जेनेबा बारदेर जायो आरो थावा सिरदावो आरो सिरदावनायनि उनाव आरो मालाबा आखाइफ्राबो जेनेबा जेनेबा आखाइफ्राव थाव सिरदावनाय लोगो लोगो गुदुंजों माने एसे माने आलौवो आरो आलौनाय जायो बिदिनो फिसा फिसा सिथर बायदि अरनि माबाजों गर'मजों बेरखाङो आरो बिदिबो माने जोबोद मालाबा बिदि खैफोद जायो आरो थेवबाबो आरो उनाव थाबनो माने गोसोआव माने हमखां फिन्नाय हायोना बिदिनो माने आरो माबाफिन्नाय जायो आरो